دہلی میں فنون اور دستکاری کا شعبہ دستکاری کا کیسا ہی ہے خریداری میں سستا ہونے کے معاملے میں بہت اچھی طرح سے حل کرتا ہے جیسے دہلی میں جگہ جگہ ایگزیبیشن لگتے ہیں اور اس میں ہمیں کتنی ساری چھوٹ ملتی ہے اس میں ہمیں بہت سارا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور ہمیں وہاں پر جیسے دلی میں پرگتی میدان میں ایگزیبیشن لگتا ہے اور اس میں ہر جگہ کا ہمیں سامان ایک جگہ پر ہی مل جاتا ہے اور وہاں پر بہت اچھی چھوٹ ہوتی ہے اور ہمیں سستا سامان مہیا ہوتا ہے اور ہم وہاں سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں اگر ہمیں یہاں اگر ہمیں چا چائنا کا یا بہت دور کا کہیں کا بھی جے پور راجستھان کہیں کا بھی کچھ سامان لینا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں آسانی سے مہیا ہوتا ہے جو ہمیں سستا ملتا ہے اور اس جگ اگر ہمیں کسی بھی دلی میں کسی بھی ایگزیبیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں بہت ساری چھوٹ بھی ملتی ہے اور سامان بھی سستا ملتا ہے جس سے ہمیں بہت آسانیاں ہوجاتی ہیں اور یہ ہمارے معاملوں کو بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے سامان چاہیے ہوتا ہے کچھ آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہے گھر سجانے کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے اپنے کچن کا سامان چاہیے ہوتا ہے کپڑے پہنے کے لیے چاہیے ہوں کچھ بھی انیتھی کچھ بھی چاہیے ہو ہمیں ہم ہمیں ہر چیز وہاں پر مہیا ہوتی ہے ایک جگہ پر ایک جگہ پر وہ ایسا ایسا ایگزیبیشن ہوتا ہے جو ہمیں ایک جگہ پر ہر سب سامان آسانی سے مل سک مل سکتا ہے اور بہت چھوٹ کے ساتھ ملتا ہے بہت سبسڈی بہت چھوٹ بہت سستا سامان ملتا ہے جو ہم آرام سے آرام سے خریداری کر سکتے ہیں اور ہمیں وہ اور ایسا سستا سامان ہمیں ہم مارکیٹ سے لیں گے اپنی کہیں نہیں ملے گا جو ایگزیبیشن لگتا ہے اس میں ہمیں کیا ہے وہ بیس دن کا لگے ایک مہینے کا لگے ہمیں اس میں جانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن ہمیں وہاں پر سب سامان آرام سے بہت چھوٹ کے ساتھ مہیا اور بہت سستا مہیا ہوتا ہے